कोनो भी समाजक विकास तखने मानल जाइत छै जखन ओतुका लोक शिक्षित होइत छै भारत ओनाहु शुरुआते सॅं शिक्षा मे अग्रणी छलै प्रथम लोकतंत्र के स्थापना सेहो अतै भेल छलै बहुत सन एहन सन विद्वान छै जे पूरा दुनिया मे अपन परचम लहरेने छलखिन जेना बिहार के आर्यभट्ट शून्यक खोज केयने छलखिन लेकिन समय के साथ साथ नीक के साथ साथ समाज मे बहुत सन एहन समस्यो छै जकर बहुत बेसी प्रभाव परै छै जाहिमे किछु समस्या जेना बाल विवाह कम समय मे बच्चा के विवाह कऽ देल जाइत छै अभी भी गाम घर मे लोक आर्थिक तंगी के वजह सॅं या सामाजिक समस्या के वजह सॅं चाहै छै जे अपन बेटी के कमे समय मे विवाह कऽ दियै जाहिसॅं ओकर मानसिक विकास से नहि भऽ पबै छै और हमेशा स्वास्थक समस्या के सामना सेहो करय परै छै दोसर समस्या भऽ गेल दहेज़ प्रथा अपना सबके संस्कृति मे दहेज प्रथा बहुत ही भयंकर स्थिति मे अखन मानल जाइत छै दहेजक कारण कतेक बाप के घरारी बिका जाइत छै कते बेटी आत्महत्या कऽ लै छथि कते परिवार बर्बाद भऽ जाइत छै दहेज एगो उपहार के स्वरूप तक ठीक छलै लेकिन अखन के समय मे दहेज प्रथा बहुत भयंकर स्थिति मे चलि आयल छै गरीब बाप कऽ बेटी के शादी केना हेतै ओ ओहि लेल परेशान रहै छथि कर्जा कऽ कऽ शादी करबै छथिन तकर बबजूदो बहुत तरहक समस्या के सामना करय परै छै तेनाहि तेसर समस्या मानल जाइत छै डाइन बेसाहि गाम मे बहुत सन महिला के समस्या जे छै ताहिमे एकर बहुत ज्यादा प्रभाव देखल जाइत छै लोक आपसियो झगड़ा के वजह निकालि दै छै जाहिसॅं बहुत रास महिला सबके सुनै छियै जे बहुत तरह सॅं प्रताड़ित कायल जाइत छै एहि के नाम पर चारिम समस्या जे छै से अछि विधवा विवाह हमरा सबके संस्कृति मे अखनो तक विधवा विवाह के मान्यता नहि देल गेल छै लेकिन एना नहि हेबाक चाही कोनो कोनो महिला कमे उमर मे विधवा भऽ जाइत छथिन हुनका आसरा के जरूरत परै छनि त ई हेबाक चाही जे विधवा जे कोइ विधवा भऽ गेलखिन हुनकर पुन विवाह कायल जा सकए पाँचम जे समस्या अहि ओ अहि ऊंच नीच जाइत पाइत अपन सब के समाज मे जे जाति प्रथा बनाएल गेल छलै ओ कामक आधार पर बनाएल गेल छलै लेकिन धीरे धीरे ई जन्मक आधार बनि गेलै जे जाहि मे जन्म लै छलै ओ ओहि के आधार पर बनल गेलै